घरमे बहुत रङ्गके अथि खाना पकैत छै जइसे हो गेलै दालि भात दालि भात फिर सब्जी सब्जीके बाद फिर भुजिआ भुजिआके बाद हो गेलै चटनी टमाटरके चटनी हो गेलै ओहिमे फिर हो गेलै दूध चाय भी भोरे भोरे बनैत छै चायके बाद नाश्ता भी भेलखन नाश्तामे खयलक पीलक आओर नाश्तामे जइसे चाय बिस्कुट हो गेल आओर खानामे हो गेलै दालि भात सब्जी भुजिआ दा अथि दालि रोटी हो गेलै दालि चोखा हो गेलै बैगनके चोखा भए गेलै आलूके चोखा हो गेलै आओर जइसे हो गेलै तरुआ सभ हो गेलै कनि चटनी भए गेलै धनिआके भी चटनी अच्छा लगैत छै लहसुन धनिआके चटनी हो गेलै आओर कथि खिचड़ी भी बनैत छै दालि रोटी भात सब्जी आओर बनाबैमे बहुत रङ्गके पदार्थ घरमे बनैत छै खाएबके सङ्ग अथि जइसे हो गेलै पापड़ तिलौरी अथि बुनिआ नमक पारा हो गेलै चटनी भए गेलै कचौड़ी भए गेलखन खीर भए गेलै घरमे हलुआ भए गेलै आओर हलुआ हो गेलै फिर ओकर बाद हो गेलै चासनीमे अथि सूजीके हलुआ आओर चावलके खीर आओर आओर जइसे हो गेलै सब्जी चावल मीट चावल रोटी आओर जइसे खाने पीनेमे सभ रङ्गके पराठा